पास में ही साँची के स्तूप हैं साँची के स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध हैं बौद्ध धर्म से सम्बंधित है जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं भोपाल में मतलब मध्य प्रदेश की यदि बात करूँ तो यहाँ पर पचमड़ी एक हिल इस्टेशन भी है जो देश का छटवाँ सब से ऊँचा पहाड़ी जहाँ पर स्थित है धूपगढ़ तो यह भी है इसके अतिरिक्त भोपाल अपने आप में कला का एक केंद्र जहाँ देश विदेश से कलाकार आते हैं और प्रस्तुतीकरण यहाँ करते हैं आए दिनों यहाँ पर किसी ना किसी फ़िल्म की सूटिंग होती रहती है तो इसी लिए भोपाल जो है पर्यटकों के लिए काफ़ी मनमोहक है और उन्हें भाता है